एक बार ऐसा हुआ था कोई कॉलेज के दिनों में तो मुझे डांस का और ऐसे ही फैसन की प्रतियोगिताएँ होती है उस में भाग लेने का बहुत शौक था तो एक ऐसा कोई इवेंट हुआ था तो मैं उस में भाग लेना चाहती थी और घर वाले बोल रहे थे कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दो इन सब चीज़ों के लिए टाइम बहुत पड़ा है उसे टाइम ऐसा एक निर्णय था कि मैंने घरवालों को बहुत मुश्किल से राज़ी किया मैंने कहा ये ये मैं कर लेती हूँ पढ़ाई पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो भी मैं मैनेज कर लूँगी तो फिर मैंने इस के लिए घरवालों को मना लिया मुझे फिर बाद में तो बहुत ही अच्छा लगा लेकिन थोड़ा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था